ہاں ہیلو کیا میری بات لانڈری کے یہاں ہو رہی ہے آہ کل میں نے آپ کو جو کپڑے آئرن کرانے دیے تھے اس میں سے دس کپڑے دیے تھے اس میں سے تین کپڑے غائب ہیں آپ بتا سکتے ہیں میرے کپڑے کہاں گئیں نہیں غائب ہے ایک پینٹ غائب ہے ایک پیجامہ غائب ہے ایک دوپٹہ غائب ہے آپ دیکھ کے بتائیے تو میرے کپڑے کہاں گئیں میرے گھر والے بول رہے ہیں کہ کپڑا کہاں گیا ہے میرے گھر والے بہت وہ کپڑے میرے گھر والے کو بہت پسند تھے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کپڑا میرے کہاں گئیں ٹھیک ہے ٹھیک میم ہم کو بہت ضرورت ہے جلدی بتائیے گا

اگر میم اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم دوبارہ آپ کو تھوڑے نا آئرن کرنے دے سکتے ہیں آپ پلیز دیکھیے کپڑے کہاں گئے ہیں ٹھیک ہے ضرور دیکھیے گا میرے گھر والے بہت بول رہے ہیں مجھے کہ میرے کپڑے کہاں چلے گئے دس کال ول بی رکارڈڈ کب بتائیے گا ٹھیک ہے میم تھینک یو نہیں میم تھوڑا جلدی بتا دیجیے نا مجھے ضرورت ہے کپڑے کی کم سے کم کل تک میں بتا دیجیے گا آپ مجھے ٹھیک ہے میم بتا دیجیے گا دوبارہ سے ایسا غلطی نہ ہوئے دیکھیے گا آپ جی ٹھیک ہے تھینک یو